न मीडिया कोई भी महत्व जी ॻाल्हि न आहे एक्चुअल ॾिठो वञे त मीडिया त सभिनी खे पई चरियो ठाए हमेशह देश खे ई बाक़ी मीडिया वारा जीअं चवंदा आहिनि तीअं असां या राॼिनीती बि इअं ई कंदा आहिनि पई हलंदी आहे ईअं त दुनिया में सॼो बाक़ी मीडिया वारनि जे करे ई सॼी दुनिया हीअ कोन्ह थी हले ॾिठो वञे त सभु जे नेता सुठा हुजनि त पाण ई पाण ई मीडिया खे बि कंट्रोल करे सघंदा आहिनि कोई मीडिया ते कंट्रोल रहे नथो बिल्कुलु जीअं मीडिया आहे सभिनि सभिनि मीडिया वारनि ते सभिनि ते अलॻि अलॻि समाचार हूंदा आहिनि किथे बि कुझु सई न हूंदो आहे बुल्कुलु इन करे मीडिया ते महत्व वधीक रखणु ई न खपे बिल्कुलु देश ई ॿिए कंहिं बि देश में अहिड़ो कुझु आहे ई कोन्ह बिल्कुलु सभु पंहिंजे इंडिया में ई मीडिया खपु टोटल ई माने यूसलेस मीडिया आहे बिल्कुलु